नमस्ते नमस्ते जी जी बिल्कुल

सूट सलवार में आपको मलब डिजाइन में वगैरह कैसी चाहिए अगर आपको यूटूब पर जैसे आप देख रहीं हैं कोई भी अगर आपको डिजाइन जो अच्छा लग रहा हो वह आप हमें वह स्क्रीनशॉट करके भेज सकती हैं तो हम आपको वैसा सिल के दे सकते हैं मैं चार सौ लेती हूँ सूट सलवार का डिजाइन वाला चार सौ जी बिल्कुल मिल जाएगा ज्योति निकेतन के पास

जी सूट सलवार हुआ सिंपल सूट हुईं कुर्ती हुई ब्लाउज ऐसी बहुत सारी जी बिल्कुल नहीं कहाँ मैंने पाँच सौ से छः सौ तक हैं ब्लाउज का यहाँ पर हम लोग दो सौ लेते हैं सिंपल ब्लाउज का बाकी डिजाइन वाला रहे तो तीन सौ चार सौ

जी बिल्कुल आप हमें ऑनलाइन ऑनलाइन आप भेज दीजिए डिजाइन में बना दूँगी बाकी रेट आप यहाँ आ कर पता कर लीजिएगा आप आएँगी यहाँ पर तो आपको जाएगा डिजाइन में अभी ब्लाउज का तीन से चार सौ लेती हूँ आपके लिए डिस्काउंट कर दूँगी यह तो है तो आप आपको जिस डिजाइन का चाहिए आप हमें ऑनलाइन भेज सकती हैं हम आपको उस डिजाइन का सिल के दे देंगे तो आज ऑर्डर आप उसका पहले से दे दीजिए बाकी आप जितना भेजेंगी तो मैं आपको सिल के भिजवा दूँगी उतने टाइम पर आपको जैसा चाहिए वैसा सिला जाएगा बस आप हमको पहले से ऑर्डर दे दीजिएगा आपको कब चहिए तो हम उतने टाइम तक सिल के आपको फिर दे देंगे ना और कुछ भी आपको सिलवाना है अगर बाकी और किसी का भी हो तो आप हमें बता सकती हैं आपको वह किस कपड़े का रहेगा कैसा रहेगा आप उसकी क्वालिटी भी आप देख के मतलब अच्छे कपड़े से देख के ले लीजिएगा

ठीक है नमस